हलो नमस्ते अच्छा अच्छा ठीक है तो आपको सबकुछ ऑर्डर देना होगा लकड़ी का बढ़ियाँ बनवाना होगा जैसे में मेज हो गए अलमारी अच्छा जैसे में क्या चाहिए आपको कुर्सी लकड़ी का आ टेबल हाँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म पच्चीस में जित बच्चों को जितना कुर्सी चाहिए उतना उतना तो उनलोगों को टेबल भी चाहिए पढ़ने के लिए अच्छा अच्छा और ऑफिस के लिए कितना सामान चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो कम से खर्चा होगा क्योंकि ब्रांड ब्रांडेड सामान आप लेंगी तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा आयेगा हाँ अच्छी चीज़ बनवाना है आर्डर देकर तो फिर खर्चा भी ज़्यादा आएगा कम से कम तो पचास हज़ार आपको पहले एडवांस देना होगा हाँ उसके बाद पूरा आपको देना होगा तो आप बताइए तो हम अपना आपका बनवाएँ अच्छा नहीं ठीक है कोई बात नहीं एक बार अच्छी चीज़ जाएगी तो ऑर्डर तो आप देंगे ही अच्छा ही देंगे हम हमारे यहाँ से अच्छा ही अच्छा नही नहीं हम पूरा कोशिश करेंगे अच्छा ठीक है तो फिर इसमें हम डिस्काउंट भी कर देंगे आपको और बढ़ियाँ ही चीज़ आपको दी जाएगी हमारे यहाँ से शिकायत का मौका हम नहीं देंगे ठीक है हाँ नहीं नहीं शिकायत का मौका हम नहीं देंगे आप ऑर्डर लिखवा दीजिए और जितना सामान चाहिए आप बोल दीजिए और एडवांस जो है वो दे दीजिए बन जाएगा आपका